جی ہاں ہمارے علاقے میں نقل و حمل کی ایسی کون سی سہولیات دستیاب ہیں تو ہمارے علاقے میں نقل و حمل کی سہولت جو دستیاب ہے وہ ہم تمام کے پاس اپنی اپنی موٹر سائیکل ہے دیہاتی علاقہ ہے اگر ہم لوگ کو یہاں سے شہر جانا پرے تو اپنی گاڑی سے یا ٹیمپو وغیرہ ریزرو کر کے جانا پڑتا ہے پہلے دور میں ہمارے آبا و اجداد جب ہمارے گاؤں گھومنے پھرنے یا سیر و تفریح کے لیے آتے تھے تو وہ ٹیمپو ریزرو کر کے یا بیل گاری یا ٹھیلا یا رکشہ سے گھومنے کے لیے آیا کرتے تھے جو ہمیں دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگتا تھا بہت ہی سنہرا لگتا تھا لیکن آج وہ بیل گاری کا سسٹم نہیں ہے اگر آج ہمیں شہر جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اپنی گاڑی سواری سے جاتے ہیں